असां जे हिसाब सां सिंधी भाषा भारत जे अलॻि अलॻि हिसे में पंहिंजे हिसाब सां हले थी जीअं गुजरात जा सिंधी गुजराती रंग में रंगिजी विया आहिनि महाराष्ट्र जा सिंधी महाराष्ट्रियनि में थी विया आहिनि ऐं पंहिंजी भाषा खे बि इलाही वधाओ कयो अथनि इहा ई अलॻि अलॻि स्टेट हुजे ऐं अलॻि अलॻि देशनि में बि सिंधी पंहिंजो रंग में रंगियल आहिनि ऐं पंहिंजी भाषा जो प्रचार प्रसार बि कनि था सिंधी इलाही पुराणी ऐं मिठी भाषा आहे सिंधी सिंध देश खां निकितल आहे सिंध सिंधू नदी ऐं सिंध परदेश इलाही फ़ेमस हुया हाणे भी सिंधी अलॻि अलॻि इलाक़नि में फ़ैलिजी विया आहिनि लेकिन हर जॻह उनजे रंग पंहिंजे रंग सां हुन रंग में बि रंगिजी विया